پی ٹی اوشا کا پورا نام پیلاول کنڈی ٹھیکے پرمبیل اوشا ہے پی ٹی اوشا ہندوستان کے عظیم کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اکثر ملک کی ٹریک اینڈ فیلڈ کی ملکہ کہا جاتا ہے پی ٹی اوشا طویل سفر کے ساتھ ایک بہترین سپرینٹر تھی اس نے انیس سو اسی کی دہائی کے بیشتر ایشیائی ٹریک اینڈ فیلڈ ایوینٹس پر غلبہ حاصل کیا جہاں انہوں نے کل تیئس تمغے جیتے جن میں سے چودہ گولڈ مڈل تھے وہ جہاں بھی بھاگی گئے بھاگتی گئی وہ سامعین کی پسندیدہ بن گئی اسکول کی دوڑ میں کلاس چار کے ایک طالب علم نے اسکول کے چیمپئن کو جو اس سے تین سال بڑا تھا کسی وقت بھی وقت میں شکست دی اس نے اساتذہ کو حیران کر دیا اگلے چند سالوں میں اس کی صلاحیتوں نے اسے کھیلوں کے اسکولوں کے پہلے پیج میں جگہ دی جو حکومت کیرالا کے ذریعے قائم کئے گئے تھے پی ٹی اوشا نے ریاستی اور قومی کھیلوں میں غلبہ حاصل کرنا جاری رکھا اور سولہ سال کی عمر میں اولمپکس میں ہندوستان کی نمائندگی کرنے والی اس وقت کی سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئی پی ٹی اوشا سے ہم سیکھنا یہ چاہیں گے کہ جس طریقے سے اس نے کم عمر میں بہت محنت کر کے ایک عظیم کھلاڑی بن گئی اور ایک عظیم عورت بن گئی تو ہم بھی کسی بھی فیلڈ میں جس فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں خوب محنت کر کے کم وقت میں اور کم عمر میں اچھا اور ایک بہترین انسان اور اس فیلڈ کا بہترین انسان اور بہترین آدمی بن سکتا ہے